पी टी उशा हिकु उहा इस्पॉट्स वूमन गल आहे जे नंढी अवस्था में कंहिं हिकु नंढे विलेज मां अची करे हेॾो वॾो पंहिंजे गांव जो नालो रोशनु कयो अथई ऐं हिकु एशियन चैंपियनशिप में स्पॉट्स में हुन वॾो गोल्ड मेडल हासिलु कयो आहे जंहिंजे करे हिनखे गोल्ड मेडल गल करे चवंदा आहिनि ऐं हिन हेॾो त हुन में सुठो योॻदानु ॾिनो आहे जंहिंजे करे हीअं हेॾी त मशहूर थी चूकी आहे जो नंढी अवस्था में ई हिन पंहिंजे गांव जो नालो पिणु रोशनु कयो आहे